आंनि साननाय बादिब्ला मोसानायनि सोमोन्दै बयनिख्रुइबो गोरोन्थि साननाया जाहैबाय मानसिफ्रा सोरखौबा मोसानाय नुयोब्ला गाज्रि नोजोरै नायनाय जे बियो एक्सफस खालामदोंब्ला गावखौनो गाव मा दिन्थिनो सानदों बेफोर बादि मोनसे निगेटिभ साननाय नि थाखाय आङो दिनै गोरोन्थि होननानै बुङो मानोना नोङो सासे मोसाग्रा मानसिखौ नों बिबादि गाज्रि निगेटिभ नोजोरजों नायोब्ला आरो नोङो नायनायजों लोगोसे बुङोब्ला बियो बदनाम जायो बा बे मानसिनि सायाव नों मोनसे गाज्रि निगेटिभ फयेन्थखौ होनाय जायो मानोना मोसानाया जाहैबाय मोनसे आर्थसो बिखौ बुजिनो हानांगौ बिखौ साननो हानांगौ मोसानायजों मानसिफ्रा गोबांथार मानसिफोरखौ रंजाहोनो हायो खुसि होनो हायो गावनि देहा फोरखौ मोजां लाखिनो हायो आब्ला बियो मानो मोनसे गाज्रि सानजानांगौ जाखो अब्ला निगेटिभ नोजोरै मानो नायजानांगौ जाखो दिनै जों बयबो मानसिफ्रा गासिबो बुस्थुफोरखौ साननानै नायोब्ला जोङो नेगेटिभखौ साननो नाङा बयखौबो फजिथिभ साननानै जोङो बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौसो बांसिनै जोङो हेफाजाब होनांगौसो जे आवगायलांनो हानाय बादि दानि जुगाव गोबांथार बिबादिनो जेरै दान्स प्लरफ्राव गोबांथार गथ'फोर लानानै बोराय बुरैसिम लानानै बिबायदिनो गोबांथार गाव गावनि थेलेनथफोरखौ दिनथियो बिबादिनो जाहाथे गोबांथार बे संसाराव गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरा मानसिफोरा गाव गावनि थेलेनथफोरखौ दिन्थिनो हानाय बादि बेबाइदि निगेटिभ साननाय बा गोरोन्थि साननाय फोरजों मानसिफ्रा दस्रा मानसिफोरखौ बोख्लायनो नाजानो नाङा फजिथिभ साननाय जों दावगा होनांगौसो जाहाथे हारिफ्राबो बिबादिनो दावगालांनो हानाय बादि